हाँ जी बोलिए जी बता सकता हूँ मैं काफ़ी कुछ दिल्ली के बारे में जैसे कि आप दिल्ली आते हो तो काफ़ी सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पर रूम अवलेबल हो जायेंगे वहाँ पर और कम बजट की भी होटल है धर्मशाला वगैरह भी हैं

हाँ काफ़ी अच्छा मार्केट भी है वहाँ पर आपके खरीदी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है और काफ़ी कम पैसों में आपकी खरीदी हो जाती है वहाँ पर मतलब मार्केट से सस्ते रेट से आपको समान मिल जाता है वहाँ पर और दो चार जगह ऐसे हैं गर आप मैं मार्केट घूमा भी सकता हूँ और दिखा सकता हूँ वहाँ का मार्केट जहाँ से आप अच्छे से खरीदी कर सकती है ताकी आपकी कम पैसे में अच्छी खरीदी हो सके उसी में इनक्लूड कर देंगे मैडम उसका हाँ मिल जाता है इजली मिल जाता है मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे और मार्केट की बात करे तो मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे कपड़ा मार्केट अलग है अपना मोबाइल मार्केट अलग है ज्वेलरी की मार्केट अलग है मतलब जिस भी मार्केट की आप बात करें तो काफ़ी अच्छे मार्केट हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविध सुविधायें मिल जाती हैं और काफ़ी कम रेट में खरीदी हो जाती है यहाँ पर वो तो मैडम आपकी खरीदी के ऊपर डिपेंड करता है जी मैडम